मार्शल आर्ट हमारे लाइफमे बहुत ईम्पोर्टेन्ट छै मार्शल आर्ट अगर हर व्यक्ति अगर सिखलो रहै छै तऽ सेल्फ डिफेन्समे कहीभी अकेले जाइ छै कोइ चीज अखनी भारतमे बहुत भ्रष्टाचार बढ़लो जा रहलो छै कभी लोग अकेलेमे कोइ जाइ छै तऽ मतलब गोली बन्दूक देखाए कऽ छिनै छै छिनैत रहलए छै पैसा पर्स ऊर्स लड़कीके भी छेड़तै छेड़तै ईधर ऊधर तऽ एकरा वास्ते अगर हर व्यक्ति अगर मार्शल आर्ट सिखलो रहतै तऽ वहाँ खुदसँ अपनो डिफेन्स करए सकए अपनो बचाव करए सकए आओर मार्शल आर्ट हरेक लड़कीके भी सीखना चाहिए एकरा कारण कि लड़की खुदमे एक अपना खुदके रक्षा आत्मरक्षा करए सकए आओर मनचलोके सबक सिखाबए सकए ईसलिए भारत सरकारके भी चाही की हर कॉलेज इसकुलमे मार्शल आर्ट रऽ ट्रेनिङ्ग देना चहिए सरकारी तरफसँ फ्रीमे

ठीक